दिल्ली में हर धर्म जी प्रार्थना थींदी आहे जीअं मुसलमान नमाज़ करी करे प्रार्थना कंदा आहिनि प्रार्थना कंदा आहिनि उन खां पोइ हिंदू आर्तियूं कंदा आहिनि पंहिंजे आर्तियूं कंदा आहिनि उन खां पोइ हथ जोड़े सभिनि जे म प्रार्थना कंदा आहिनि म अखियूं बूटे करे औरि बाद में प्रसाद बटंदो आहे औरि असां औरि पंजाबी में प गुरद्वारे में गुरद्वारे में ई अरदास थींदी आहे अरदास थींदी आहे की सभिनि जे लाइ अरदास थींदी आहे की सभिनि खे सुख शांती थिए मिले सभिनि जो मन में भेदभाव न रखो सभिनि खे सभिनि सां सुठो हलो प्रार्थना कंदा आहिनि हिननि सभिनि जे लाइ सभु सुठो सुठो सोचो सभिनि जे लाइ इहा कंदा आहिनि प्रार्थना वरी उन खां पोइ परसाद बि बाटदा आहिनि सभु कुझु थींदो आहे औरि असांजी सिंधियुनि में चालीहो थींदो आहे चालीहे में बि पहिरियों सभिनि खां पहिरियों आरती थींदी आहे आरती खां पोइ असां वरी पलउ वलव बि पाईंदा आहियूं पलउ पाइण खां पोइ वरी असां राति जो कीर्तन भॼन कंदा आयूं सभु मिली करे पंहिंजो प्रार्थना कंदा आहियूं सभिनि खे सभिनि जे लाइ कीर्तन भॼन ॻाईंदा आ्यूंहि ऐं वरी उन खां पोइ पलउ पाईंदा आहियूं लास्ट में वरी पलउ लाइ सभिनि जे लाइ हिकु हिकु भाती लाइ असां प्रार्थना कंदा आहियूं की जंहिंजे घर में बि दुख आहे सुख आहे दुख आहे सभिनि जे घरु सुख हुजे सभिन जे घरु ख़ुशीआली थे जंहिं वटि कोन्हे उन वटि भॻिवान अ सुठो ॾे हरु शए जे लाए हरु सभीन जे लाए सभिन सभु हिक हिक भाती जे लाइ स प्रार्थना कंदा आहियूं कंहिंजे घर में कोई दु बीमारु आहे त उहो ठीक थी वञे इहो भॻिवान सां प्रार्थना कंदा आहियूं पंहिंजे मन जे लाइ शांती लाइ प्रार्थना कंदा आहियूं की असांजे मन खे शांती थिए भॻिवान शांती ॾिए असांखे कंहिंजे ॿिए जे भेदभाव न कयूं पंहिंजे सभिनि खे सुठो हलूं सभिनि जी स पंहिंजी नीयत साफ़ रखूं और उन खां पोइ पलउ पाईंदा आहियूं वरी उन खां पोइ पर परसाद बटंदो आहे परसाद खाई करे सब पंहिंजे पंहिंजे घर में प्रार्थना करे हली वेंदा आहिनि इहो ई सभु हर हर जॻह पंहिंजी पंहिंजी ज़ाति जो पंहिंजी पंहिंजी जॻह पे पंहिंजी पंहिंजी ज़ाति जे प्रार्थना कंदा आहिनि दिल्ली में इहे सभु थींदो आहे